क्या काम के लिए हाँ हालत यह है क्या काम है आपको वह तो अभी मीटिंग में हैं अभी आप मिल नहीं सकते उनसे वह अभी अर्जेंट मीटिंग में हैं आप अभी तो मिल नहीं सकते उनसे नही ना मीटिंग अभी मतलब चालू बहुत देर से चालू है अर्जेंट मीटिंग है टाइम लगेगा आप थोड़े देर बाद आ जाइएगा एक डेढ़ घंटे बाद आ जाइए हाँ तो आप यहीं पर थोड़ा देर बैठ कर वेट कर लीजिए मीटिंग ख़त्म होने में है थोड़ा टाइम लगेगा नहीं ना भैया थोड़ा टाइम बैठो अभी सर मीटिंग में है अभी आपको भेज नहीं सकता नहीं तो मुझे चिल्लाएँगे सर नहीं ना भैया परेशानी तो मैं आपकी समझ रहा हूँ लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता ना मेरी भी ड्यूटी का सवाल है ना भैया अरे नहीं ना भैया आप थोड़े देर बैठ जाओ मीटिंग ख़त्म होने में उनकी एक ढेड़ घंटा वेट कर लीजिए आप नहीं ना भैया बैठने की व्यवस्था है आप बैठिए तो थोड़ा टाइम लगेगा अभी मीटिंग ख़त्म हो जाएगा तब मिल लीजिएगा आप मना नहीं कर रहा हूँ आपको हाँ तो अच्छा एक काम करिए मैं पूछ कर आ जाता हूँ जब तक आप यहाँ बैठे रहो मैं अभी आता हूँ ठीक है